हैलो हा बिजली विभाग मां ॻाल्हायो पिया हा मुंहिंजो छा आहे त मां बिल जमा करायो आहे पर मुंहिंजो बिल हिते तव्हां वटि पहुतो आहे या न पहुतो आहे उन जी पक करण जे लाइ एक्चयूली मां कोशिशि कयां पई पर मूं वटि कोई पक जो जवाब कोन पियो अचे अगरि मुंहिंजो बिल तव्हां वटि जमा थी वियो आहे त महिरबानी करे मूंखे उन जो जवाब अचे त मूंखे जवाब ॾियो उन जो त मुंहिंजो बिल पूरो जमा थी वियो आहे या कोन थियो आहे महिरबानी